हैलो महाराज महाराज जोगीदार केह् हाल ऐ ओह् केह् सनाचै मड़ेओ ओह् अस अच्छा ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ जेह्ड़ा मज़ा साढ़े ग्रां च ऐ ओह् शैह्रें च थोह्ड़े ना ऐ अच्छा अच्छा अच्छा ओह् असें खाने ते ग्रां च शैह्र दी रोटी ग्राईं लोग छड़े फिर ग्राईं लोक गै होंदे ऐ उंदे हत्थ दा सोआद ई होंदा ऐ ओह् इक बारी में बी शैह्र खाद्धी ही रुट्टी में परतियै निं गेआ उत्थें होर केह् केह् ग्रां असें बी खाद्धा हा अम्बल अम्बल साढ़ा उत्थें इन्ना अंबल स्हेई बनदा अम्बल होई गेआ फिर भत्त अम्बल दे अम्बल दे कन्नै भत्त राजमांह् फिर साढ़े ग्रां दा मज़ा गै साढ़े ग्रां ऐ हां ओह् गल्ल ते तुं'दी स्हेई ऐ आए हाय ओह्दा ते सोआद गै स्हेई हां बस ठीक जी मड़ेओ तुस सनाओ अंबल बनाई लैओ राजमांह् बनाई लैओ चोल बनाई लैओ कोई सब्जी बनाई लैओ कोई आहो कन्नै भत्त चलो ठीक ऐ फिर